हेलो हँ के बाजै छी यहाँपर तऽ जे चीज खरीदबै सभकिछु मिलै छै टेबुल कुर्सी बेन्च आँय ह्म्म सभ मिलय की कीसभ लेबै फर्नीचरमे जे छै टेबुल कुर्सी पलङ्ग आँय हँ हँ मिटकेश वगैरह भी जे भी चीज लेबै सारा चीज छै हँ हँ घूमयवला भी जगह छै एतहि इएह सिंहेश्वर स्थानमे ह्म्म आँय सभकिछुके रहयवला रहय आर वलाके सभ व्यवस्था छै सभ कोनो तरहके दिक्कत नहि छै रैनबसेरा छै ओहिमे रैनबसेरा छै ओहिमे अहाँ रहि सकै छियै कोनो बात नहि छै चौबीस घण्टा धर्मशाला छै सरकारके तरफसँ फ्री छै ओहोमे रहि कऽ जे छै पूरा अहाँ मार्केट घुमबै तऽ घुमि लिअ बजार तजार घुमि कऽ फेर जे छै अहाँ आबि कऽ एतय रहि सकै छी कोनो दिक्कत नहि यए आँय हँ हँ खा सारा चीज जे हइ खाना ताना भी बुक भए जाइ छै कोनो दिक्कत नहि छै ऑनलाइनसँ सभके लिए आर्डर छै कोनो दिक्कत नहि छै एतय रहय स् आरके कोनो दिक्कत नहि छै सभ व्यवस्था छै कोनो आँय जोरसँ बाजू नहि सुनलियै बढ़िआँ जे चीज देखबै से रामझूला छै सर्कस छै हँ जे चीज देखबै अहाँकेँ जे छै सारा चीज मिलत ताहिके बाद मौतके कुआँ छै सर्कसमे जे छै मतलब शेर छै भालू छै आओर सभ जे छै आइटम छै जेसभ जे छै कोनो तरहके दिक्कत नहि बढ़िआँ चीज छै देखइएके लायक छै लोकप्रिय चीज छै आँय तब तऽ यहाँ जे छै धर्मस्थल छै जे देखयके छै देखियौ मन्दिर देखियौ महादेवके शिव मुर्ति छै मैआ भवानीके छै जे चीज अहाँ देखय लेल चाहै छी देखि सकै छी घुमि सकै छी घुमैएके चीज छै एतय घुमि सकै छी देखि सकै छी कोनो दिक्कत नहि छै ठीके छै ओहि लेल कोनो बात नहि छै अहाँ जे छै से घुमि सकै छी देखि सकै छी ओहि लेल कोनो बात नहि छै रहयके भी व्यवस्था बढ़िएँ छै शान्ति जगह छै कोनो तरहके दिक्कत नहि हएत अहाँकेँ सभ व्यवस्था छै ने रैनबसेरा छै रहयके लिए ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि छै सारा व्यवस्था छै ओहि सभमे रहि सकै छियै पङ्खा छै टेबुल छै सभकिछु ओहिमे खाना पीना सारा व्यवस्था छै